हैलो जी सर प्रणाम कहलहुँ सर हम आइ काल्हिके जे बिहार सरकारके जे अर्थव्यवस्था अछि ताहिके बारेमे हमरा उल्लेख करयके छले ताहिपर हमरा किछु लिखबाक छले ताहिके सन्दर्भमे अहाँसँ कुछ परामर्श चाही छल

हँ हँ गिरावट एलै हेँ बहुत तरहसँ सर जेना देखैत छियनि सर ठीक छै अहाँके बात मानलहुँ जेना शराबबन्दी कहलियै एक इन्श्योरेन्स दुगो हम दुगो माध्यम बतेलियै इन्स्योरेन्समे जेनाकि आदमी जखन करबैत छथिन तऽ बहुत आसानीसँ ओकरा इन्स्योरेन्स भऽ जाइत छै जँ ओहिमे कोनो तरहके हुनका अगर इन्स्योरेन्स जे करेने रहैत छथिन करेने रहैत छथिन कोनो दिक्कत आबैत छनि फेर ओहिपर ओ क्लेम करैत छथिन तऽ उएह चीज हुनका लेबय लेल बहुत कठिनाइके मतलब हुनका लग ज्ञान रहनि या नहि रहनि बहुत कठिनाइके सामना करय पड़ैत छनि ई चीजके बारेमे सर कुछ परामर्श सही सर सही कहलियै सर हँ सर

ठीक छै सर फेर हम अहाँसँ बात करैत छी